गौरमेंट स्कूला ते प्राईवेट स्कूलें च फर्क गौरमेंट स्कूलें दा ऐ जी अस अपने टाईम च पढ़दे होंदे हे गौरमेंट स्कूलें च में गौरमेंट च बी पढ़े दा ते प्राईवेट च बी पढ़े दा पैह्लें जेह्ड़ी मेरी पढ़ाई ही ओह् स्टार्ट होई ही प्राईवेट स्कूलै च प्राईवेट स्कूलें दा जेह्ड़ा हा पढ़ाने दा तरीका थोह्ड़ा शैल होंदा जि'यां अजकल्ल आई गेदे प्ले वे स्कूल बच्चे ई खेली खेलियै समझांदे पढ़ांदे ते जेह्ड़े गौरमेंट स्कूल न उं'दे ते बच्चे चली जंदे कुतै ओह् बाहर बठाई ओड़दे बच्चें गी ना ध्यान ना किश गौरमेंट स्कूलें जेह्ड़ा ऐ इन्ना जैदा ध्यान निं दित्ता जंदा निक्के बच्चें उप्पर उत्थै प्राईवेट स्कूल ओह् पैहे लैंदे न फीसां लैंदे न पर पढ़ांदे थोह्ड़ा खरा न ओह्दे कन्नै बच्चे दी जेह्ड़ी ऐ दमाग दी ग्रोथ ओह् थोह्ड़ी जैदा अच्छी होंदी ऐ अगर उसी अस गौरमेंट स्कूलै गी दिखगे गौरमेंट पढ़दे स्कूलें च पढ़दे बच्चे ते प्राईवेट पढ़दे बच्चे गी बड़ा फर्क होंदा जेह्ड़ा गौरमेंट पढ़े दा बच्चा ऐ ते प्राईवेट पढ़े दा बच्चा ऐ उंदे च फर्क इन्ना जैदा होंदा कि इत्थै गौरमेंट पढ़दे बच्चे गी दो चार कक्ख निं बोली सकदा उत्थै ओह् चार पंज क्हानियां सनाई ओड़दा प्राईवेट पढ़े दा जेह्ड़ा बच्चा होंदा ते अस में अपनी क्हानी सना दा हा में जेल्लै प्राईवेट स्कूल च पढ़ेआ स्टार्टिंग जेह्ड़ी में प्राईवेट स्कूल गै होई स्टार्टिंग च बड़ा अच्छा हा घरै आह्ले गै सनांदे हे कि पढ़ पढ़ाई च थोह्ड़ा तेज हा ते कोई दो जां तिन्न साल में प्राईवेट स्कूल पढ़ेआ ते पढ़ाई च थोह्ड़ा ठीक आखदे हे के घरै आह्ले सनांदे न के ठीक हा फ्ही मिगी पाई ओड़ेआ इ'नें जी गौरमेंट स्कूल गौरमेंट स्कूल आए जी ओह् टीचर औंदे हे पढ़ांदे बी हे किश कोई बिच्च टी टीचर जेह्ड़े न ते खरे होंदे शैल पढ़ांदे समझांदे पर जैदातर जेह्ड़े टीचर न ओह् इन्ना जादा ध्यान निं दिंदे न बच्चें पर ते पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ ओह् इ'यां गै रेही ओह्दे बाद नलायक गै होंदे गे नलायक नलायक करियै संबोधत कीता जंदा साह्नू ते उत्थै गै जेह्ड़े साढ़े यार दोस्त हे साढ़े कन्नै पढ़ने आह्ले जि'यां साढ़े रिश्तेदारें दे जागत होई गे बच्चे होई गे जां फिर मेरे जेह्ड़े निक्की क्लासें च मेरे कन्नै जेह्ड़े पढ़ने आह्ले हे बच्चे उ'नें गी अपने कन्नै जेल्लै में दिक्खेआ उं'दा स्हाब कताब कि में गौरमेंट स्कूल पढ़ेआ ते ओह् प्राईवेट स्कूल उंदा जेह्ड़ा कद हा ओह् पढ़ाई च बड़ा जैदा बधी गेदा हा ते अस बड़े जैदा पिच्छे रेही गे एह् सब दिक्खते दिक्खदे होई अजकल जैदातर लोक जेह्ड़े न ओह् गौरमेंट पास्सै घट्ट जंदे न गौरमेंट स्कूलें पास्सै ते प्राईवेट स्कूलें आह्ले पास्सै जैदा जंदे न ते बच्चे बदलने दे कारण न जेह्ड़े लोक न अजकल्ल प्राईवेट स्कूल जैदा जंदे न ते स्कूल आह्ले बी उस्सी दिक्खियै अपनियां फीसां मते तो मतियां बधाई जंदे न कोई प्रिंटिग चार्ज कोई एह्कड़ा चार्ज कोई ओह्कड़ा चार्ज कन्नै एडमिशनां एडमिशनां बी अपनी मरजी कन्नै चलांदियां न उंदियां जेह्ड़ियां यूनिफार्मां न वर्दियां उंदियां ओह् बी रंग बरंगियां अपने तरीकै कन्नै रक्खी दियां होंदियां उ'नें ते बगैर टाइया बगैर बैच्चा बगैर पता निं केह् केह् लाए दा होंदा उनें ओह्दे बगैर अगर कोई बच्चा गेआ ते उस्सी फाईन ते उत्थै गै इस्सी अगर गौरमेंट स्कूल होग ते उस्सै ते कोई पुच्छे मंगनें आह्ला होंदा निं तुसें पैंट पाई दी कुरतू पाए दा तुस किस हालत च आए दे ओ कोई निं कोई खबर निं होंदी पर उत्थै जेह्ड़ा डिस्पलिन जेह्ड़ा होंदा प्राईवेट स्कूलें दा ओह् जैदा खरा होंदा गौरमेंट स्कूलां शा गौरमेंट स्कूलें दी हालत जेह्ड़ी ऐ माड़ी ऐ सरकार गी जेह्ड़ा ऐ ओह् थोह्ड़ा ध्यान देना चाहिदा गौरमेंट स्कूलें उप्पर कि जेह्दे कन्नै गौरमेंट स्कूलें दी हालत जोह्ड़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् सुधरै जैदातर स्कूलें दे टीचरें दा बी इन्ना जैदा निं में समझदा कि कोई इं'दा उंदा कोई रोल ऐ के अस नेईं पढ़ाने आह्ला किश होंदे न जेह्ड़े बच्चें गी नेईं ध्यान दिंदे न बैसे बी गौरमेंट स्कूलें च जेह्ड़ा कि स्कूल होंदा कि अठमीं दा दसमीं दा बाह्रमीं दा ते मास्टर जां टीचर जेह्ड़े न उत्थै दो जां चार गै होंदे न दो जां चार टीचर पूरे स्कूलै गी सांभना मुश्कल होंदा टीचर बी इन्ने जैदा स्कूलै च गौरमेंट स्कूलें च नेईं होंदे ते प्राईवेट स्कूलें च अगर अठमीं दा स्कूल ऐ ते उत्थै सोलां जां सतारां टीचर होने जिनें क्लासां बारी बारी क्लासां लैनियां ते इक दो बेह्ला बैठे दा होना तां ते ओह्दी टर्न आह्ग ते उन्नै पढ़ाना जाइयै ते गौरमेंट स्कूलें च चार जां पंज मास्टर अठमीं दसमीं दे स्कूलें लेई ते उनें पूरियां क्लासां कि'यां संभालनियां एह् बी जेह्ड़ा ऐ इक गौरमेंट दा गौरमेंट दी तरफ तों इक जेह्ड़ा जेह्ड़ा आक्खी सकने आं कि फेलिअर आक्खी सकदे आं एह्बी गौरमेंट दा फेलिअर टीचरें दा बी इ'न्ना जैदा दोश नेईं लाई सकदे ते एह् ही पढ़ाई दा करम गौरमेंट स्कूला दा ते प्राईवेट स्कूलें दा इ'यै फर्क ऐ जी गौरमेंट स्कूलें दा पढ़े दा बच्चा होर अग्गें अग्गें सोचदा कि असें होर पढ़ना कुछ बनना प्राईवेट स्कूलें पढ़े दा बच्च बच्चा ते गौरमेंट स्कूलै दा बच्चा सोचदा बस बड़ी होई गेई पढ़ाई एह् उं'दी जेह्ड़ी जेह्ड़ी जिंदगी होंदी ऐ ओह् के कठन होई जंदी किश बच्चे होंदे जेह्ड़े गौरमेंट स्कूल बी अग्गे पढ़दे शैल दूर जंदे किश उच्चियां उपाधियां जेह्ड़ियां न ओह् पाई लैंदे न पैह्लें बी अज्ज कोला अगर बीह् पं'जी साल पिच्छै जाओ ते साढ़े जेह्ड़े जि'यां ताए होई गे चाचे होई गे एह् गौरमेंट स्कूलें च पढ़दे हे साढ़े च किश चाचे ताए अंकल जेह्ड़े न किश अच्छी जगह पर बी पुज्जे दे न गौरमेंट स्कूलें पढ़ियै पर अज्ज ओह्कड़ा हाल नेईं ऐ ओह् सब जेह्ड़ा ऐ खतम होई गेदा ऐ अजकल्ल जो बी हैन ओह् गौरमेंट स्कूल गै ओह् प्राईवेट स्कूल गै न गौरमेंट स्कूलें च किश निं रेह्दा होई सकदा ऐ जिन्ने बी साढ़े मंत्री तंत्री न जां जेह्ड़े उच्ची उच्ची कुर्सियें च बैठे दे न गौरमेंट कुर्सियें पर ओह् बी अपने बच्चे जेह्ड़े न गौरमेंट स्कूलें पान फिर गै इं'दी जेह्ड़ी ऐ हालत सुधरी सकदी ऐ गौरमेंट स्कूलें दी